बिजली जा घणो ख़तरा आहिनि इन करे उन में चङी तकलीफ़ ईंदी आहे जीअं त शॉक घणनि ई शयुनि खे हथु आले हथु लॻाइण सां कुझु करण सां बि शॉक ईंदो आहे ॿियों खुलियल तारूं हूंदियूं आहिनि हुननि ते ॿिए कॾहिं हथु लॻे पेरु लॻे तमामु ख़तरे वारी ॻाल्हि आहे टियों जेके बि असांखे बिजली जा उपकरण आहिनि उन्हनि में ड्रिप हुजनि ट्रिपल हुजनि तमामु ज़रूरी आहे उन ट्रिप न हूंदो त तमामु तकलीफ़ थींदी आहे अर्थिंग ज़रूरी आहे सभिनी जंहिंमें बि फ्रिज में कंहिं बि हुन में अर्थिंग हुजणु छाकाणि अर्थिंग जॾहिं असां अर्थिंग न पयल हूंदी असां कुझु फ्रिज खोलींदा आहियूं त असांखे शॉक ईंदो आहे अर्थिंग बि तमामु ज़रूरी आहे ॿी आहे गीजर्स जॾहिं असां गीजर चालू कंदा आयूं त असांखे ओॾीमहिल यूज न कर करणु खपे जॾहिं असां बंदि कयूं तंहिंखां पोइ असांखे गीजर जो यूज़ करणु खपे